मच्छरसँ अनेक प्रकारके बेमारी होइ छै जाहिमे डेन्गू बुखार मलेरिआ बुखार ईसब पूर्णियाके लेल आम बिमारी छै मलेरिआ अधिकतर पूर्णियामे होइत आबि रहलैए आब धीरे धीरे कम भेलैए मलेरिआसँ बचावके लेल एहिठामके लोक पूर्वमे भूजा भोजनमे भूजाके उपयोग करै छलाह कारण जे कम पानि पिबऽ पड़तनि ओकरबाद बचावके लेल

लोक मच्छरदानीके उपयोग करैए नाली वगैरहमे अनेक प्रकारके वएह पेस्टीसाइड्स इन्सेक्टिसाइड्सके छिड़काव कऽ कऽ फिमेल एनोफिलीजके मारैके प्रयास करै छै

स्वच्छ्ता अगल बगलमे स्वच्छ राखिकऽ प्राकृतिक रूपसँ सुरक्षित रहबाके प्रयास कएल जाइत छै एकर अतिरिक्त मेडिकल संसाधनके उपयोग कऽ सेहो सुरक्षित रहल जाइत छै भऽ गेल